اوہ مجھے تو سیاسی جماعتوں اور ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے ایکچولی پتہ کرنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سی بھی سیاسی جماعت آ آ جائے یا کوئی بھی رہنما عمل میں آ جائے وہ کچھ بھی کرتا ہے پبلک کے لئے اور پارلیمنٹ ہاوس پارلیمنٹ ہاوس کا حال دیکھ کے تو طبیعت ہی بالکل خراب ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اتنے پہنچے ہوئے بڑے لیڈران بالکل جنگلی کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں سوری